बगीचे में जाते हैं तो पेड़ पौधा भी लगाते हैं तो माटी खूँदते हैं और बैठ कर नर्सरी से लाकर के लगाते हैं और जैसे सब अहाता खोद करके डालते हैं और पेड़ पौधा भी बगीचे में सुबह उठते हैं तो पानी डालते हैं जैसे हो गया कमल का फूल और अथी गुलाब का फूल अथी लगाए हुए हैं गुलाब है चमेली का फूल है गेंदा का फूल ये सब लगाए हुए हें और सब में पानी डालते हैं सुबह उठते हैं देख देखते हैं सबको कचनार खूब सुंदर सूरत दिखती हैं सब तोड़ते हैं और फूल सब रखते हैं पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत तोड़ कर के और पेड़ पौधा भी लगाते हैं तो जो अमदूर हुआ अमदूर का फिर पेड़ है और अथी नींबू हुआ आम हुआ लीची है कटहल भी है ये सब पेड़ लगाते हैं और सब का फर पानी सुबा उठते हैं तो पानी डालते हैं और पानी डाल कर के उन सबको फिर जितना भी सब रहता है सब साफ़ सुथरा मतलब बगीचे दर से सब साफ ऊफ जो मिट्टी डालते हैं उस पर माटी लगा रखते हैं पेड़ को बढ़ाते हैं तनिक थोड़ा तनी तनी रहेता है फिर पानी डाल डाल कर सब को बड़े करते हैं पानी डाल कर के और फिर पेड़ पौधा में सब चीज़ का पेड़ है पौधा बगीचा है सब फूल फूल फूल तो सब लगाए हुए हैं बगीचा में बहुत ही अच्छा लगता है और देखने ठंडी गर्मी के महीना में ठंडे ठंडे हवा भी आते हैं और फूल पेड़ पौधा भी है सब रहती है लेकर के ही पेड़ पौधा भी सब रहता है और जैसे वह खजूर का पेड़ है आम हुआ लीची हुआ कटहल

सब का पेड़ रहता है और सब आम बगीचे में सब रहता है लागल और कर सबको आम कटहल बरहड़ सब जितना बगीचे में लगता है सब लगाते हैं और पानी भी डालते हैं और सब सब को रखते है सब रहता है बगीचे में लगा हुआ और ठंडे ठंडे हवा और आते हैं फिर से सब